तू मजदूर होर बोल्ला दे ओह् भइया कम्म लोआना हा असें थोह्ड़ा घरै दा ओह् कराना हा थोह्ड़ा ओह् बिल्डिंग कराना हा कम्म थोह्ड़ा जेह्ड़ा

कदूं लग्गना थुहानू टाईम फिर सनाई लैओ नी कराई ओड़ी जगह दी अज्ज दी ते हून ते ओह् ईट्टां दोआनियां हियां तुस आंदे हे फिर मुहूर्त ते इंया परसों दा ऐ

परसो आई जायो फ्ही चैते कन्नै एह् इयै डबल स्टोरी ऐ ना इन्ना हारा होई जाना ठेके र ते केह् स्हाब लाया तुसें ठेके दा अं किन्ना सक्वेयर फुट्ट लैआ दे त्रताली रपे फुट्ट जां पूरा बिल्डिंग दा ई अच्छा प्लेंथ पासेआ चलो ठीक ऐ फिर आई जाओ तुस अ